ओइ आसोल नों दिम्पु बरुवाखौ सिनाया सिनायोना औ इउथुबारआ आयौ माथो नोगोद गिदिर देरथारबाय बिनि चेनेल तु मिलियन ना थ्रि मिलियनस ग्र जाबाय दा थार बायनो हालायलायबाय जिमनि बायनो हालायलायबाय थारखौ फाननानै मालाय जिमनिसो बायनानै लाबोलायबावबाय न' बांबो लुबाय देनजारलै जोंहाबो फल' खालामनांसिगोन दां औ फल' खालामनानै इउटुब चेनेल खुलिनांसिगोन जोंनाबो ग्र' जाबायबायो खोमा औ दिम्पु बायदि जानो हायोखोमा जोंहाबो अ ओमफ्राय इउटुब चेनेलखौ माब्लानिफ्राय खुलिनो सानखो दिम्पु बरुवा बायदिलाय जानुवारिनिफ्राय औ खुलिजायो आरो जोंहाबो मोजां मोजां भ्ल'ग बानायनोसै दिम्पु बरुवा बायदि दिम्पु बरुवाया मालाय मोजां मोजां गोजान गोजान जायगायाव थांथारो लन्द'न आमेरिका थांलाबायथारोसै बेबादिनो जानांसिगोन जोंहाबो औ चेनेल बानायनोसै मालाय दिम्पुना ग्र' जाथारबाय आसामावनो ट'प ना मा होन्दों दिम्पुआ औ औ ओमफ्राय नोङो खुलिनो सानखाबायदा औ दिम्पु बरुवा बायदि जानो सानखाबायदा इउटुबार औ बिदिनो जानांसिगोन थाब खुलिनो औ थाब खुलिनांसिगोन दिम्पु बरुवा बायदि आरामनो जोंहाबो ग्र' जाबायबायनो हायोखोमा बयबो सिनायबायोखोमा आसामाव होनबा सानैजों औ सानैजों रायज्लायनानै ज' खुलिनोसै ना मा होनो गोजान गोजानाव जोंहाबो थांनोसै इउटुब चेनेल खुलिनानै ग्र' जाबायबायोबा इउटुबनिफ्राय फैसा मोनखायो माथो मोनो मेल्ला मोनोनो दिम्पु मोनहाबा नै मालाय जिमनि बायनो हाबाय थार बायनो हाबाय न' लुबावलायबाय जोंहाबो इउटुब चेनेल खुलिलायनानै बिबादि लुनो हायोखोमाने आसोल ओमफ्राय खुलिथारगोनदा औ औ दे दे आसोल दे